وقت کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی جو اہمیت بہت کم ہوتی جا رہی ہے جیسے کہ پہلے اردو زبان کی اہمیت بہت زیادہ تھی اور ابھی کے سمے میں جو ہے اردو زبان کو کم کر دیا گیا انگریزی ہندی وغیرہ سب پہ زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے اور لہ ہمیں جو ہے خاص طور سے اردو زبان پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اردو زبان کے لیے ہمیں کچھ ہر جگہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہماری زبان ہی اردو کہلاتی ہے اور اگر ہم اس کو پیچھے چھوڑیں گے تو پھر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اچھا اور ہمیں انگریزی ہندی تو ہمیشہ کے لیے پڑھنا پڑتا ہے لیکن اردو زبان کو ذات میں لے کے چلنا چاہیے ہمارے بہت ایسے آس پڑوس گھروں میں ہے گھروں میں ہے کہ اردو زبان کو نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی دیکھایا جاتا ہے جس کے کارن ہے کہ ہمارا سماج ہمارا قوم جو ہے بہت پیچھے جا رہا ہے اور جس کو آگے لانے کے لیے ہم سب کو مل کر ایک کرنا چاہیے ہونا چاہیے ساتھ میں کھڑے رہنا چاہیے اور اردو ہی ہماری پہچان ہے اردو سے ہی ہم جانے جاتے ہیں اردو ہمارے معاشرے کا سب سے اہم

اگر اردو ہم نہیں جانیں گے تو پھر ایک ہمارا قوم پیچھے رہ جائے گا اور آج کے دور میں جو انگریزی ہندی کے اوپر انسان زیادہ بھاگتا اور اردو کو پیچھے چھوڑ رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے اردو کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے اور ہمارے پہلے کے جو آدمی تھے زمانے کے لوگ تھے وہ ہمیشہ اردو کو آگے لے کے ہی چلتے تھے اردو سے ہی ان کی بنی